जय झूलेलाल मां सुबुह जो उथी करे गरम पाणी पीअंदी आहियां हुन में माखी विझी करे ऐं पोइ गरम चांहि पीअंदी आहियां हुन जो सेक ईंदो आहे ऐं पोइ वॉटर गार्गल कंदी आहियां के भई गले खे जीअं नुक़सानु न थिए पोइ हाणे वञी करे या सम्झि विक्स गोरी बि वठी छॾींदी आहियां अठ ॾह वठी छॾींदी आहियां भई विक्स गोरी हुजे सुठी ॿियो हिकु कोची मिलंदी आहे हिकिड़ी उहा ॾाढी स्ट्रॉन्ग आहे उहा न वठंदी आहियां छो मूंखे आदत आहे घरी घरी गोरी खाइण जी त इहा विक्स जी गोरी सुठी थींदी आहे ऐं हर उहो हिकु बाटल में गरम पाणी भरे रखियो आहे उहो पाणीअ जे बदिले उहो गरम पाणी पीअंदी आहियां ऐं हिकिड़े राति जो बि गरम पाणी पी सुम्हंदा आहियूं जे पेट साफ़ु अचे गरम पाणी ॾाढो सुठो आहे